आतांच्या तेंपार सोगलो लोक आप आपणांचे बर्थडे सेलेब्रेट करता नाजाल्या खुंयची दुसरी फंक्शनां येता लायक कुमण्यावां कुमणांव येता आनी कन्फर्मेशन येता नाल्या काजरां आसता सो बिजनस बरें सक्सेसफूल जाला म्हणटा तें आमचें हिंगा रुरल कम्युनिटींत आमच्या गांवांत एक डांस हॉल आहा आनी ते डांस हॉलान बरो पयसो जाता कित्याक सोगलो लोक बुकींग करता तिंगा आमचे गांवचे न्हय पूण दुसरे भायलेय लोक येवन बुकींग करता आनी डेली हांगसर फंक्शनां जाता सो ते सोगले तो ते हॉल जर आहा तें बरें पयशे करता डेली नायट दुसऱ्या दुसऱ्या लोकांक ये सोगले डिफरंट फंक्शनां येता म्हूण सो तांकां म्हाका दिसता चोड सक्सेस आसा